हाँ हाँ है तो नहीं हैं हमारे यहाँ तो मछलियाँ हैं का ई है रोहू है पियास है और रोहू ओहू का मछली है इससे अच्छा ये आपका हाँ छोटवार में एक दिन छोटवार नहीं है सिदेली है झींगा उंगा है चलिए ठीक है ले लीजिए चियासी मछलियाँ तो एक सौ बीस रुपये किलो है पर जिंदा नहीं है मरी हुई है जिंदा मछली नहीं है

हँ बरफ में रखी है कई दिन की पता नहीं बर्फ की मछलियाँ आ रही हैं आपको पसंद है तो लीजिए नापसंद है महकेगी मछली गैस है त महकेगी न लेना है तो ले लो नहीं लेना है तो जाओ भाई मछली है त महकेगी न हँ चलिए ठीक है तो ताज़ा मछली एस सौ साठ रुपये किलो है ले लो महँगाई बढ़ रही है मछलियों की ताज़ा मछली कहीं भी लेंगी न तो इतना ही पड़ेगा

झींगा चालीस रुपये पौवा है अच्छी झींगा है हाँ बीस रुपये पौवा नहीं देंगी न चालीस रुपये पौवा है चलिए बहुत करेंगे तो पैंतीस रुपये लगा देंगे इसके नीचे नहीं लगाएंगे सही में ठीक है ठीक है दे रही हूँ दे रही हूँ लीजिए ये आपका झींगा हो गया ये आपकी मछली हो गई हाँ पैसा वहाँ पर कटा दो ठीक है